हांवें हालींच एक नवो फोन घेतलो सॅमसंगचो आनी हो म्हजो तिसरो फोन आतां सॅमसंग जॅड फ्लिप फॉर म्हणून आयला तो नवोच हांवें घेतिल्लो ऍक्चुली म्हजो पयलो जो सॅमसंगचो फोन आशिल्लो तो बरो चार वर्सां वयर आयलो आनी दुसरो हांवें घेवून तो एकूच वर्स जाल्लें ताका तो सॅमसंग एस ट्वेंटी वान म्हणून पूण तो रोकडोच बंद पडलो म्हणून म्हाका वो घेवचो पडलो आनी वो हांवें घेतलो कित्याक हातून जो नवोच तरेचो ताणी फोन काडला जातूंत फोन असो मदल्यांतल्यान फोल्ड जाता आनी म्हणून म्हाका तें मातशें नवें दिसलें आनी कितें वेगळें दिसलें आनी म्हणून म्हाका तितून इंट्रस्ट आयलो सो हांवें तो फोन घेतलो अजून परेन आता थोडेच म्हयने जाला दोन तीनूच म्हयने जाला घेवन आनी अजून परेन एक्सप्रियंस बरो आयला ताचो कॅमेरा बी बाकीच्या फोनांक कंम्पेर म्हणजे बाकीच्या ज्या सॅमसंग फोन वापरला तांचे मातशे बरें आसात कॅमेरा कित्याक तांकां ताणीन तीन लँस दिल्ले पूण हो तांचो मातसो बीट ऑफ फोल्डींग आनी तातूंत म्हणून तांकां आनी एकस लँस दिवपाक प्रॉब्लम आशिल्लो सो ताणी अजून परेन तो दिवना बट हांवें फोन घेवच्या पयली सुद्दां खुबश्यो रिवीवज वाचुनूत घेतिल्ल्यो कित्याक असलो फोन घेतना मात्शे रिस्क आसता की फोन पडलो जाल्यार कसो हे जातलो कितें जातलो तो आनी त्या प्रमाणे हांवें फोन घेतकूच रोकडे तेका कवरूय अशे घेतलें की तो म्हज्या फोना प्रॉटॅक्ट करतलो आनी अजून परेन तरी ताजो म्हणजे म्हाका फोन बऱ्याक आयला इवन फोटो पयसुल्ल्यान जर जूम इन केले जाल्यार व्हडले मात्शे येवपाक बरें त्रास जातात पूण नॉर्मल फोटोज खूब बरें आयल्यात आनी ऑवर ऑल सुद्दां फोन असो वापरतना म्हणजे मदींच असो फोल्ड करून दवरून असो लॅपटोप कसो ल्हान लॅपटोप कसो दवरून वापरूंक मेळटा आनी इवन कितेंय मुवीज बीन पयत्ना अशें दवरून बी पळोवपाक मेळटा अशें कंटिन्यूस हातान दवरून तो पडटलो काय ना अशें हें करपाची गरज ना प्लस ताका फाटल्यान जें हांवे हें घाला कवरूय तातुनूय तें अशें बोटाक घालून फोन म्हणजे अशे सेफ उरता सो ओवर ऑल फोन म्हाका अजून परेन तरी आवडला बट फुडें कितलो तेप येता हेें ताचेरूय आसा सो